हाँ करौली ज़िला के लोग सामान्यतः अपना खेती बाड़ी में ही व्यवसाय समझते हैं खेती बाड़ी उनका सबसे बड़ा व्यवसाय है आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए करौली ज़िले के लोग अपना व्यवसाय खेती बाड़ी को बना कर खेती बड़ी को अच्छा करें तो आर्थिक स्थिति सुधर सकती है जैसे कुछ लोग करौली ज़िले के अपना कैरियर गोवर्मेंट जॉब में बनाते हैं कुछ लोग अपना आर्थिक योगदान पैसे दे कर गरीबों को सलाह देते हैं उनको मदद करते हैं कुछ जीवन का जीने का तरीका ही बदल लेते हैं लॉयर बन जाते हैं